नमस्ते नमस्ते

वह मैं टोकरी भरकर बेचता हूँ और ओ केथा केथा के फूल चाहिए कौन कवन कौन कौन कौन सा फूल चाहिए गुलहल को गुलाब के गेंदा के

पाँच सौ हाँ ओ डेलरी वाला अरे कुछ भी कम हो जाता है सौ पचास कम हो जाता हे औ गुलाब के फूल ओ दो सौ तीन सौ झाल वाला फूल चार सौ पाँच सौ तो हुए फूल ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएंगे औ तीन सौ तीन साढ़े तीन सौ में अरे कितना दी कम करेंगे बताओ न अरे दो चार सौ रुपया कम करेंगे अढ़ाई सौ रुपया ओ गुलाब वाला तो साढ़े पाँच से औ गुलहर वाला तो साढ़े तीन सौ क्या कौन सा फूल लेंगे हाँ गुड़हल का फूल होगा साढ़े पाँच सौ औ इसको साढ़े तीन सौ हो गया कुछ भी कम कर देंगे क्या बताऊँ लेना हो तो बता दें नहीं लेना हो तो मत लो क्या हाँ तुमको लेना है हाँ तो ठीक है ले लीजिए अरे कुछ कम में ओ दो सौ रुपया कम हो गया अरे कुछ अब कितना कम करें अरे दो सौ रुपया तो साढ़े पाँच सौ में दो सौ रुपया तो कम हुआ और यह बोलो तो कितना कम कर दूँ एक टोकरी के साढ़े तीन सौ झाल वाले फूल के गुलाब के साढ़े पाँच सौ तो साढ़े पाँच सौ में दो सौ रुपया कम हो गया तीन सौ हो गया साढ़े तीन सौ ठीक है नमस्ते